हीअं त जाम तरह जूं अलॻि अलॻि गेमियूं ईंदियूं आहिनि ऐं गेम में मॉडिंग करणु एॾो आसान नाहे हिन लाइ असांखे नॉलेज़ जी ज़रूरत आहे ऐं हिन लाइ सॉफ्टवेयर जी ज़रूरत आहे विदाउट सॉफ्टवेयर असां हूअ गेम खे मॉडिंग न करे सघंदा आहियूं मॉडिंग करणु हेॾो आसान न आहे मॉडिंग करण महिल असांखे हिन शयुनि जो दयाल में ध्यानु रखणो पवंदो आहे जीअं के में वायरस न अचे गेम हैंग न थिए ऐं हुन में ग्राफिक्स हुजणु अॼु जी तारीख़ में जाम ज़रूरी आहे विदाउट ग्राफिक्स असांजे गेम खेॾण में मज़ो न ईंदो आहे ऐं प्ले स्टेशन गेम हिकिड़ी ईंदी आहे विडियो गेम उन में मां डब्लू डब्लू एफ गेम खेॾंदो आहियां हुन में असां गेम में पंहिंजो हिकु प्लेयर असां ठाहे सघंदा आहियूं जंहिंमां असां हुन प्लेयर सां गॾु खेॾी सघंदा आहियूं